उदाहरणाक आमीं समजा शिर्डी वचपाची तयारी केल्या जाल्यार बजटाच्या प्रवासाची खात्री करपा खातीर आमीं पयलीं म्हणल्यार ट्रॅनीन वचपाचें जाल्यार ट्रॅनिची टिकेट तशीच ट्रॅन आमकां खंयच्यान मेळटली खंयचें स्टेशन आसा ट्रॅनिचें मागीर ती खंयच्या स्टेशनाचेर रावता सारकी शिर्डी रावता की आयल्यान रावता मागीर थंय वचपा खातीर आमकां परत खंयची गाडी करपाक पडटली काय ना मागीर आमी ऑनलायन हेंवूय बी चॅक करपाक पडटा की त्या दिसा थंय शिर्डी रूम आसात रावपा खातीर काय ते सगळे ओलरेडी बूक केल्ले आसात तेंवूय आमकां पळोवपाक पडटा मागीर आतां गेलीं म्हणून जायना परत आतां येवपा खातीर आमीं पयलींच हांगच्यान टिकेट बूक करपाक पडटा किंवा कित्याक आमीं एक एकदां अशें जाता की मागीर मागीर म्हणल्यार त्यो टिकेट्स ज्यो आसात लास्ट टायमार मेळनात त्यो फूल जातात ह्यो सगळ्यो तशेंच आमचो बजट कितलो आनी त्या बजटां भितर तें बसपा खातीर आमकां तसो स्पोट आनी तसो रूम घेवपाक पडटा आमचो बजट समजा कमी आसा जाल्यार आमी हॉटेलाचो रूम घेवपाक शकनात आमकां एक तर देवळाचे संस्थानाचेच रूम घेवपाक पडटात हें सगळें आमीं पयलींच तयारी करपाक पडटा जेन्ना आमीं प्रवास करपाक सोदतात